सहरसा जे क्षेत्र पड़ैत छै ओहिमे तऽ कोशी के छै कोशी एरीयामे जे छै से बाढ़ि आबैत छै तऽ मुख्य कृषिके उत्पाद आ खेती के जे छै से रबी फसल छै एहि दुआरे जे कि ओ जे छै एतय जे आर आरसभ फसल करैत छै तऽ ओ दहाए जाइत छै ओहिलेल रबी फसल जे छै से एतय चलैत छै